जोङो दा मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फद बेयो गासिबो जोंनिनो जायगा ओनसोलाव थाखायो बयनिबो जायगायाव थायो माने मैगं थाइगंनि बाथ्रा आरो मैगं थाइगं लाइ लाफा जेन'बा खिथि मावनानै फाननाय थाइसे थाइनै इनकाम खालामनाय आलु आलु गायनाय फाननाय आरो औवा औवा फाननाय सोरनिबा सोरनियावबा थायो औवा बिजलि सोरनियावबा थायो औवा बुरखाफोर फाननाय इसे दामा खम बुरजा थायोआरखि आरो बिदिनो बाजार बाजार माबानाय नारेंखमला बायस'नाय भुटाननिफ्राय होफैनाय नारेंखमला ट्राकै ट्राक इफोरखौ आरो माबाफोराव गडाउनफोराव बायना लाखिनानै आरो फानो फानख्लायो गोजान गोजानाव कनटेक्ट लानानै हरो फानो लाखियो फनब्रै फनबा लाङो आरो सासे मानसियाव फाननो बाजार बाजाराव आरो बे नारेंखमला फाननाय आफेल आंगुर फाननाय बाजार बाजार जोंनि जायगायाव दङ गोबाङैनो बेफार बिजिनेस बहुद फैयो जोंनि दा दावथारा बाजारावबो गोबाङैनो जाबाय बे बायबा बिजिनेस होफैग्राफ्रा सबखौनो मोनो नांगौ मानि मोनजोबनो हायो आरो दा जोंनि दावथारा बाजार लखि बाजार जों दा बाजार जानाया गासिबो बिदिनो सिमला बाजार आरो मंगलबार गलागाव बाजार आरो नै बर फामु बर फामु बाजारावबो लाङो आरो नैबे बुनगाव दुम्ब्रुगुरि बेयावबो दङ बाजार गासियावबो जों गिदिंजोबो आरो गासिबावबो जों नुनो मोनो जे मैगं थाइगंनि बेफार बिदिनो नारेंखमला नारेंखमला फाननाय बायदिसिना आफेल आंगुर मैगं थाइगं लाइ लाफा गासिबो बयनोबो बेफार बिजिनेस मावनाय आरोखि बेफार बिजिनेसाव इसे इनै जायोब्लाबो न'खरखौ सलायनो थाखाय बेफार बिजिनेसखौ थाखा फैसाखौ नागिरखायो नोङा होमबा बयनोबो नांगौ थाखा फैसा इफोरबायदिनो थाइसे मोनगौब्ला थाइनै मोनगौब्ला नागिरखायो बयबो मैगं थाइगं खिथि बाथि मावनानै आरो जोंनि लकेलाव मावनाय मैगं थाइगंफोरा जानायावबो मोजां मुलि होयि हासार होयि इफोर जानोबो मोजां जेन'बा जोङो ओरैनो रुगारालासिनो बेलेग बेलेग देसनिफ्राय फैनाय मैगं थाइगंखौ जों रुगारनानै गारनाङो इसेब्लाबो जोंनि जायगायाव लकेल मावनाय मैगंफोरा जोङो रुगारालासिनो ओरैनो रुनानैबो जानो हायो आरो लाइ लाफा इफोरो ओरैनो रुनानै जानो हायो मोजां जायो आरो बेफार बिजिनेस इफोरो जेरावबो सोलियोआरो दासान्दि बाजार बाजार मैगं थाइगं फाननाया